हेलो हाँ हाँ बताइये ना मैम किस कंपनी का खरीदना है और आपका बजट बता दीजिये आपको कितने तक का लेना है वैसे तो कंपनी सभी अच्छी होती हैं तो आप अपने तरफ से फिर भी हाँ है ना वो तीस हज़ार समथिंग पड़ेगा आपको फाइनेंस हो जाएगा डाउनपेमेंट तो दस पंद्रह हज़ार के समथिंग आप कर दीजिये और फिर बाँकी का मंथली बना लेंगे किस्त तो उसके हिसाब से फिर आपका पेमेंट पूरा हो जाएगा अगर अपन किस्त ज़्यादा बनाते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा मतलब कम टाइम लगेगा और कम बनाते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा आपको कै कैसे किस टाइम में चाहिए है हाँ ठीक है आप एल जी कंपनी का ले ले लीजिए पर पेमेंट कैसे करेंगे आप कैश दे देंगे ठीक है आप शॉप में आ जाइए तो फिर वहीं पे आप ले कर चले जाइएगा बात हो जाएगी और पूरा डिसकस कर लेंगे तो आपको पता मैम मानसरोवर कॉम्प्लेक्स देखा है ना आपने हाँ उसके पीछे में है सोनी कंपनी कर के तो बस आप वहाँ आ जाइए और कॉल कर लीजिएगा आप एक बार तो आपको अगर कन्फ़र्म एड्रेस नहीं होता होगा तो मैं और बता दूंगा ठीक है